अपने घर के आस पास के क्षेत्रों को साफ़ करने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं ताकि हमारा घर और क्षेत्र देखने में स्वच्छ लगे घर का साफ़ सफ़ाई करने में हमें बहुत अच्छा लगता है जिससे हम घर का साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं घर का साफ़ सफ़ाई करने के लिए हम दूसरों को भी उत्साहित करते हैं कि अपने घर को किस प्रकार से साफ़ करना चाहिए साफ़ करने के लिए हमें घर घर की घर के पास जो गड्ढा होता है उसमें पानी इकट्ठा न हो पाए ताकि मच्छर ना फैल सके जिससे मच्छर फैलते हैं तो हमारे हमें नुकसान पहुँचाते हैं जिससे मलेरिया डेंगू यह सब होने का डर होता है ताकि हम उससे बचने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर छड़कवान छिड़कवाते हैं जिससे हम निरोग हो सकें और गड्ढे को ढकने के लिए उसमें मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा मिट गड्ढा मिट जाए और कूड़े को साफ़ करने साफ़ करने के बाद उसको माचिस से जला देना चाहिए ताकि हमारा कूड़ा करकट नष्ट हो जाए और उसमें